जि'यां कि असें इस क्वेश्चन बिच्च आखेआ तुसें रिकार्ड करना कोई बी अपनी जानकारी ते उस्सी सैंड करना रैस्टोरैंट च ते एह्दे बिच्च अस चाह्न्ने आं कि जेह्ड़ी इंस्ट्रक्शन जेह्ड़ी जानकारी ऐ ओह् रैस्टोरैंट पर